हमार तऽ विशिष्ट रेस्टोरेन्ट पूर्णियामे यऽ जकरासँ हम जादातर भोजन मङ्गाबै छी जेना हमर पसन्दीदा व्यञ्जन भए गेल आलू पराठा रायता पनीर कबाब एकर बाद ढ़ेरिक चीज यऽ रेस्टोरेन्ट हमर गिरिजा चौकके पर यऽ ग्रीन इम्पिरियल नामसँ चलयैए जकरासँ हम जोमैटोसँ आर्डर करै छी ऑनलाइन एकरोमे अहाँके ऑनलाइन काम आबि गेल मोबाइलके ऑनलाइन ऑर्डर करलहुँ तब हुनकर पता ऑनलइन करलहुँ तकर बाद हम अपन पता देलहुँ शान्तिनगर मधुबनी पूर्णिया तुरत आधा घण्टाके बाद भोजन आबि जाइए हमर पसन्दीदा भोजन ढ़ेर यऽ लेकिन सबसँ सुन्दर हमर पराठा यऽ रायता यऽ पनीर कबाब यऽ इएह सब यऽ